हैलो इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड मां पंहिंजी सैलरी मां अॻियनि महीननि लाइ पंहिंजो बजट तयार करे रही आहियां ऐं मां पंहिंजी बिजली इस्तेमालु करण जी आदतु खे दुरुस्तु करण थी चाहियां जीअं त मुंहिंजो बिजली बिल खे घटि अचे पर मूंखे मौजूदा टैरिफ रेट जे बारे में ॼाण कोन्हे त मूंखे ॼाण ॾींदा की मां कीअं पंहिंजो बिजली घटि करे थी सघां ऐं मूंखे मौजूदा टैरिफ रेट सही नमूने सां मोकिलियो वञे